जी बोलिए नमस्ते जी जी कौन सा कपड़ा चाहिए आपको तो कौन सा कपड़ा चाहिए आपको जैसे पैन्ट सर्ट चाहिए या साड़ी चाहिए या अदर कोई ब्रांड का और कोई कंपनी याद है सर कोई कौन सी कंपनी के लेना है सर जारा कंपनी का जी जी तो सर आपकी साइज क्या है ओके ओके सर ओके ओके सर उनतीस सौ निन्यानवे का एक है उसका पन्द्रह परसेंट आफ है सर सर क्वालटी अब इसकी आप जिस क्वालटी के लें आप चाहिए तो और सस्ता मिल जाएगा क्वालटी अलग रहेगी सर जारा कंपनी सर क्वालटी अलग है सर और वो अगर हाँ हाँ सर है बीस परसेंट पर चलिए सर बस वही एक ही कपड़ा लेना है कि और कपड़े लेना है सर तो सर बीस परसेंट कैसे होएगा सर ओके सर बीस परसेंट सर दुकानें तो बहुत हैं तो ब्रांड नहीं न मिलेगा जी तो अगर ठीक है बीस परसेंट तो थोड़ा सा सर लॉस तो हमें जाएगा सर नहीं सर देखिए हमारे दुकान से सस्ता और कोई नहीं देता है हम लोग के यहाँ हाँ तो आप हमारे यहाँ से ले लीजिए आपको अच्छा प्राेफिट में कपड़ा मिल जाएगा और अच्छा अच्छा मिलेगा सर क्वालटी अच्छी है

नहीं नहीं सर इस कपड़े में ठीक है सर अठारह परसेंट हाँ लगा दे रहे हैं सर जी तो ठीक है सर तो आप इसी कपड़े को ले लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर बहुत सुंदर कपड़ा है सर और आपके ऊपर अच्छा भी लग रहा है सर यही ले लीजिए सर अट्ठारह अट्ठारह हाँ ओके सर अट्ठारह परसेंट पर हम कर दे रहे हैं सर